म्हागे मनाक एक ब्रेसलेट घेवपाक आसले म्हागे हाताक काय नासले घालपाक तेका लागून म्हाका ब्रेसलेट घेवपाची खूब इच्छा आसलेली कोणीन एकल्यान सांगले म्हाका की मिशोचेर बरीच ओफर येयल्ली आसा म्हण हांवें आनी तेणीन सांगले की ब्रेसलेट बिन बऱ्यो आसा आनी वस्तू बिन खूब बऱ्यो आसा म्हूण तेका लागून हांवें आतां ओफर चलता नू दिवाळेच्यो तेका लागून हांवें पळयले मिशोचेर आनीक सोदपाक प्रयत्न केलो आनीक बरी दिसली म्हाका पळयताच नजरेन गेली सामकी कितें तेचो रंग कितें तेचें सुंदरता पळोवन म्हाका सामकें मनाक गेली तेची किदें आसलें जाणा एक काळेलो दोर आसलो आनी एक मोदें डायमंडाच्या सायडिन डायमंड आसलेले दोळ्याच्या सायडिन मोदें दोळो आसलेलो आनी दोळ्याच्या सायडिन बरें डायमंड आसलेले गोल्डन कलराचे म्हाका ते इतलें बरें दिसले आनी म्हाका पळयताच तीं दोळ्यां गेली आता म्हाका ती घेवपाकच जाय आसली आनीक सारकें सांगपाक म्हणल्यार तेचे पयशें जे आसले पळय तें खूप कमी आसले जस्ट शंबर रुपयाचे आसलेली ती पय तूं शंबर रुपयाचे ब्रेसलेट इतली बरी दिसताली आतां ती येतगीर कशी दिसतली ती म्हाका पोळवपाक जाय आसली तेका लागून हांवें करया म्हणली ओर्डर आनीक ओर्डर केली म्हाका ती बरी दिसली नू तेका लागून हांवें ओर्डर केली आनीक ती हांवें ओर्डर केल्ले कितल्या तारकेर आठ तारकेर ओर्डर केलेली ऑक्टोबराच्या आनी म्हाका ती दोन दिसान पावली अेकच्यूली ती येवपा आसलेली सोळा तारखेर ऑक्टोबराच्या आनी ती म्हाका अकरा तारकेर पावली पळय तेंगे डिलव्हरी कितली फास्ट जाता ती आनीक ती हांवें उगटगीर म्हाका म्हाका अशें दिसलें कि हांवें ही ब्रेसलेट ओर्डर करून म्हाजेरूच उपकार केलो म्हणून आनी ती नजरेची ब्रेसलेट आसली नू तेका लागून म्हाकाय सामकी बरी दिसली ती आनीक ओपन करतकिर पळयल्यार आनी हांवें घालून पळयली हाताक तो काळेलो दोर म्हागेर इतलो बरो दिसतालो जाणा आनी ती नजरेची बी नू तेक लागून म्हाका म्हागे आवय कित म्हणपाक लागली ती तूं घालुनच राव म्हण आनी ती बरी दिसताली पळय तेका लागून घालुनच रावले आनीक ती दोन दिसान येयली म्हणल्यार पळय तेंगे डिलव्हरी कितली फास्ट ती आनी तेंगें सर्विस बिन बरी आसली आनी तेंगें वस्तू बिन खूब मेळटा अश्यो बऱ्यो बऱ्यो आनी ब्रेसलेट बिन खुबूच आसा म्हागे म्हाका मागणी किते की तुमी बिन असलीच ओर्डर कराय आनी बरी येताय खरें सांगो म्हणल्यार हांव सामके खूश आसा ह्या ब्रेसलेट घालुन तुमी बिन असलें ओर्डर केल्यार उपकारता आनीक हांवें हेका पांच स्टार दिल्या म्हागे नजरेन ती बरी आसा म्हणून हांवें पांच स्टार दिल्या आतां तुमी ओर्डर कराय हांव तुमकां शंबर पर्संट सांगता की तुमगेर ती बिन बरी दिसतली म्हणून म्हागे हाताचेर इतली बरी दिसतां आनी गोरे मनशाचेर तर सामकीच बरी दिसतली ती तेजे तें डायमंड तो दोळो तो इतलो सुंदर आसा जाणा आनी तो दोर आनीक दोराक बांदपाक बिन नाका तेका ती आंकडो आसा घालपाक आनी तो बिन बरो दिसता आनीक ती इतली सुंदर दिसता जाणा म्हागे म्हण्णे आसा तुमीन बीन हिंच घेवपाची आनीक अशीं दोळ्याचीच ब्रेसलेट घेवपाची आनीक ती नजरेक बरी नू तेक लागोन तुमी ही घेयल्यार उपकारता आनी ही बरी आसा आनी ओर्डर करून दोनूच दिसान मेळटा म्हणल्यार तेंची बरी आसा जाल ना तुमी बिन घेवपाचे आनी मेन म्हणल्यार तेजे पयशें बिन आसा पळय ते कमी आसा आताच ओफर आसा ह्याच टायमार तुमी घेवपाची बरी येतात